ریاستی نقل و حمل کا جو معیار ہے وہ ہمارے بھارت میں جو ہے زیادہ اچھا نہیں ہے تو مطلب بھارت میں سفر کے بارے میں جو میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ بھارت میں سفر کرنا بھی اتنا سَستا نہیں ہے کیونکہ اگر ہم کسی جگہ سفر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں رُکنا کہاں ہے اور جانا کس سے ہے تو ہم اُس میں آسان چیز کو زیادہ پسند کرتے ہے جیسے ٹرین سے جائیں گے تو زیادہ دِن بھی لگتے ہے اور تھکن بھی ہوتی ہے تو اِس لئے ہم فلائٹ کا ٹکٹ کراتے ہیں جو کہ بہت زیادہ مہنگا ہے انڈیا میں ابھی ابھی لوک ڈاؤن کے بعد فلائٹ کی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو ہم فلائٹ کی ٹکٹ کراتے اور اگر جب سفر کرنے جا رہے ہے تو ہمیں وہاں رُکنے کے لیے ہوٹلس کا بھی دیکھنا پڑتا ہے تو ہم اچھے ہوٹلس میں رُکنا پسند کریں گے جہاں پہ ہم آرام سے رہ سکے تو اچھے ہوٹلس کے لیے بھی مہنگائی بہت زیادہ ہے تو ایسے ہی بھارت میں سفر کرنا بھی اتنا سَستا نہیں ہے